में इक साड़ी लेई बाजार जाइयै बड़ी शैल साड़ी थ्होई मिगी गेई ते में अ'आं सूट लैन ही पर खरीदी लेई में साड़ी मिगी बड़ी शैल लग्गी साड़ी फिर में उसी भाई आखेआ तू इ'यां करांऽ हा इसी पैह्लें दिक्ख आं साड़ी कि'न्नी ल'म्मी ऐ एह् फिर उ'नें दिक्खेआ साड़ी साड़ी छे मीटर निकली ब्लाउज़ कड्ढियै में आखेआ एह् देई ओड़ तू मिगी एह् मिगी आई जानी ऐ क्योंकि जेह्ड़िया बाजार बजार थ्होंदियां ओह् साड़ियां नि'क्कियां होंदियां साढे पंज होंदियां ओह् निं मिगी आंदी चोना निं पौंदियां पल्ला निं मतलब पिच्छें शैल बड्डा रौहंदा शरीर भारा ओह्दी बजह् कन्नै मतलब शैल साड़ी थ्होई रंग बी शैल न्हाड़ा ते शैल सोह्नी साड़ी ऐ मेरी